कपड़ा धोइण जे लाइ रिन सर्फ जो इस्तेमाल कंदो आहियां ऐ हुहे मां क कलर वारा कपड़ा अच्छा वारा कपड़ा अलॻि अलॻि करे धोईंदो आहियां कपड़ा सुकाइण जे लाइ मुंहिंजे घर में सेमी ऑटोमेटिक मशीन आहे जिअं त गर्मियुनि में कपड़ा सोहले मने सुकिजी वेंदा आहिनि कलाक ॿीं में उस में सुकिजी वेंदा आहिनि सुठा थी वेंदा आहिनि पर बरसातुनि में कपड़न जी ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे मशीन में कपड़ा सुकाइण खां पोइ बि सुकाइण लाइ सॼो सॼो ॾीहुं लॻाईंदा आहिनि थुला कपड़ा चङो समय लॻाइंदा आहिनि कपड़ा सुकण जे लाइ सियारे में असांजे कपड़नि जी ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे ऐ जीअं त पाणी जी ॻाल्हि आहे पाणी त मशीन में एतिरो न लॻंदो आहे जेतिरो कपड़नि जे जरूरत हुजे होतिरो ई लॻंदो आहे